میرے ساتھ کچھ ایسے مواقع آئے ہیں جب مجھے کسی کے ساتھ کام کرنا پڑا جس میں مجھے مشکلات پیش آئی ہیں پہلے تو میں نے اپنے آپ کو سکون دینے کی کوشش کی اور دوسرے شخص کی خصوصیات اور پسندیدگیوں کو سمجھنے کی کوشش کی میں نے اپنے جذبات کو کابو میں رکرنے کی کوشش کی اور تاکہ کوئی ناگوار واقعہ پیدا نہ ہو میں نے دوسرے شخص کو ان کی رائے اور خصوصیات کو بیان کرنے کا موقع دیا تاکہ میں سمجھ سکوں کہ وہ کیا چاہتے ہیں میں نے کوشش کی کہ ہم لوگ ایک دوسرے کی مدد کریں اور ایک ساتھ کام کرنے میں طریقے تلاش کریں تاکہ مشکلات آرام سے حل ہو سکیں میں نے سمجھنے کی کوشش کی کہ ہر شخص اپنا اپنی ایک مختلف رائے رکھتا ہے اور چونکہ ہم مختلف نوعیت کے لوگ ہیں